वैसे तो दैनिक जीवन में अगर बात करें तो पूरा दैनिक जीवन ही प्रौद्योगिकीपया आधारित हो चुका है वर्तमान समय में लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर यूज़ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर किसी यंत्र या के उपयोग की बात की जाए तो वो मोबाइल ही होगा मेरे हिसाब से मेरे लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी क्योकि मोबाइल से हम काफी चीजें करते भी हैं सीखते भी हैं समझते भी हैं देखते भी हैं और मोबाइल का अलग अलग तरीके से अलग अलग बहुत सारी चीजों में उपयोग किया जाता है और मेरे द्वारा भी सबसे ज्यादा मोबाइल का ही उपयोग किया जाता है उसके बाद मुझे अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर बात करें तो टी वी का उपयोग करता हूँ टी वी में टी वी का उपयोग इसलिए करता हूँ क्योंकि उसमें कुछ जानकारीयाँ देखने को मिलती हैं समझने को मिलती हैं सुनने को मिलती हैं क्या उसके बाद अगर बात करूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कहीं आने जाने के लिए तो उसके लिए मैं गाड़ी का उपयोग करता हूँ दैनिक जीवन में उसके अलावा अगर मोबाइल से रिलेटेड अगर बात करूँ तो मोबाइल में हैंड्स फ्री होती है जिसके द्वारा म्यूज़िक सुना जाता है वो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है अगर घर में बात करूँ तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजली की यंत्र जो भी हैं मेरे घर में वो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं जैसे पंखा हुआ या वाॅशिंग मशीन हुई या गरम पानी की मशीन हुई या फ्रिज हुआ या कूलर हुआ ये सब चीजें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही हैं और हमें जो लगता है कि भारत के हर छोटे बड़े गरीब अमीर अधिकतर लोगों के यहाँ बेसिक चीजें हैं जो कि उपयोग की जा ती हैं टेक्नोलॉजी के रूप में क्या और ये विज्ञान की देन है और वर्तमान समय में इसके बिना मुझे नहीं लगता कि जीवन संभव भी है बहुत कम लोग होंगे जिनके यहाँ ये चीजे नहीं होंगी और वो वर्तमान जीवन के हिसाब से जरूरी भी हो गईं हैं क्योंकि इसने जीवन को काफ़ी आसान बना दिया है जिससे हम जीवन को आसानी से जी सकते हैं समझ सकते हैं अलग अलग चीजें देख सकते हैं पढ़ सकते हैं समझ सकें लोगों की दूरियाँ कम कर दी है समय की बचत हुई है कुछ चीजें आसान भी हैं और वैसे टेक्नोलॉजी के कुछ लाभ हैं तो कुछ नुकसान भी हैं अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरीके से लेते हैं या उपयोग करते हैं